हां अस प्रा डिशां नमियां नमियां बनांदे गै रौह्ने जेह्दी जाच निं अवै फिर बी चलो थोह्ड़े मती करी गै लैन्ने आं जि'यां के इक बारी साढ़े घर बेह् फुल्के बड़े पेदे हे ओह्दे बिचिच असें प्याज टमाटर पाया ते इन्नी शैल ते नेईं बनी पर चलो फिर बी फुल्के बेला लग्गी गे ते इक बारी फिर असें प्याज टमाटर भुन्नियैं ते टेडे मेडे दी सब्जी बनाई ओह् बी इ'यां गै बनी लेकिन चलो सोआद होई गेई ही ते केईं बारी ऐसी चीजां जेह्ड़ी खराब होई जान ते ओह् जिसलै बनानियां होन ते नेईं वी सोआद लग्गै तां बी किश ना किश बनी गै जंदा इक वारी अस समोसे लगे बनान समोसे बिच्च मटर जेह्ड़े जादा पेई गे ते ओह् फिर केह् करचै आटा करी ओड़ेदा हे फिर उस्सी बेल्लियै ते दवारा उस्सी असैं ओह् बनाया मटर बनाई ओड़े होई गे कामजाब सोआद बनी गे ते खाई लेआ ते ओह्दे बाद केईं बारी चौल बची जान रातीं दे चौल बड़े बचे दे होंदे न ते उस्सी असें दवारा सवेरै ओह्दै कन्नै प्याज टमाटर सब किश भनाइयै ओह्दा बनी जंदा बनी जाग पलाओ केईं बारी चलो नेईं बी सोआद लगदा फिर बी बचे खुचे दा जेह्ड़ा खाना गै पौंदा सुट्टना निं होंदा ते बेह्ल्ले बैट्ठे दे अस किश ना किश बनांदे गै रौह्न्ने होर कम्म बी केह् ऐ खाने दे बगैरा इ'यां गै अस इक बारी मट्ठियां लगे बनान मट्ठियें बिच्च ओह् पेई जि'यां करोनां दे टाईम अपर लोक बनांदे गै रौंह्दे हे किश ना किश दपैह्री बेल्लै बेह्ल्ले बेहियै किश ना किश बनांदे रौंह्दे हे ओह् ते अस लगे मट्ठियां बनान ते मट्ठियां बनांदे बनांदे होई गेआ ओह्दे बिच्च मोनी घट्ट पेई ओह् बनी गेईयां सख्त बनी गेईयां नेईं फिर ओह् कोई खा नेईं किश चलो मकाई ओड़ी असैं थोह्ड़ी थोह्ड़ी करियै ते इ'यां गै होंदा केईं बारी मिट्ठे चौल गै बनाने होन ते ओह्दै च मिट्ठा घट्ट होऐ ओह् बी निं खाने लाईक रौंह्दा लेकिन फिर बी उस्सी बाद बिच्च दुध्द शुध्द पाईयै ते मुड़िया अक्सपैरिमैंट नोहाड़ा ओह् करना होऐ मुड़ियै फ्राई करने होन ते तामीं ओह् बड़े शैल बनी जंदे